मूंखे कुझु टाइम पहिरियों स्टील जो ॿिनि चुल्हनि वारो गैस हुओ उन जो पर बर्नर थोरो टुटियलु हुओ ऐं झूनो बि हुओ मां चाहियां पई त नओ थी वठी छॾिया दुकान वारे वटि वियमि त ट्रिनि वारो पथर वारो बि हुओ ऐं स्टील वारो बि मां ॾाढो कंफ्यूज हुअसि कहिड़ो वठा ईअं कंदे मां घर आयमि ऐं घर सलाहु वरिती त सभु चवनि पिया लेटेस्ट डिज़ाइइन सुठो पथर वारो निकितो आहे त उहो वठि त मां ईअं कंदे उहो वरितो पर कुझु टाइम सुठो हलियो पोइ वरी उन उहो धोइण वक़्तु झटि ई क्रेक थी वियो ऐं थोरे टाइम में उहो पथर बि टूटी पियो उन लाइ स्टील जो ई वठणु बैटर रहे